ایسے بہت سے موضوعات ہمیشہ سے رہتے ہیں ہوتے ہیں جن کو ہم لکھنا چاہتے ہیں لیکن بہت سی وجوہات کی وجہ سے ان کو لکھ نہیں پاتے ہیں چاہے وہ ایک عام آدمی ہو چاہے وہ ایک صحافی ہو چاہے وہ کوئی ایک انٹلیکچوئل ہو پروفیسر ہو ایکٹیوسٹ ہو بہت ساری چیز ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ حکومت کی پابندی ہوتی ہے سڈیشن جیسے چارجز ہوتے ہیں جو لگا جا سکتے ہیں بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جس کو آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن معاشرہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ لکھتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ حکومت کے ڈر سے آپ نہیں لکھتے ہیں جیسے اگر مان لیجیے کوئی اٹیک ہوا ہے تو بہت بڑ ایسا ہوتا ہے کہ حکومت کا اسٹیٹ کا ہاتھ اس چیز میں ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے ہیں بہت ساری کشمیر جیسی جگہ پہ بہت ساری اٹراسٹیز ہوتی ہیں کشمیریوں پہ اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کھلے عام اس کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے ہیں آپ اسٹیٹ کو ڈائریکٹ بلیم نہیں کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں چاہے مثال کے طور پہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے جیسے مان لیجیے کہ ایسا بہت ساری نیوز رپورٹس ہیں بہت سارے نیوز آؤٹلیٹس نے اس کو کور کیا ہے اور پروف کے ساتھ بولا ہے کہ جو آرمی ہوتی ہے انڈین آرمی جو ہے اس میں بھی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی لوگوں پہ زیادتی کر دیتے ہیں زیادہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں ان کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ٹارچر کر دیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ شک کی بنیاد پر یا ایسی چیزوں پر لیکن اس کے بارے میں اب کھل کر معاشرے میں بات نہیں کر سکتے ہے کیونکہ وہ ایک ایموشن جڑا ہے لوگوں کا ہندوستان کی آرمی سے فوج سے تو فوج کے بارے میں کھل کے فوج کو کرٹسائز نہیں کر سکتے کیونکہ ایک تو جماعت ایسی ہے جو آپ کو بولنے لگے کہ آپ خلاف ہیں فوج کے آپ اس ملک کے خلاف ہیں اور ایک دوسری عمر ایسی سماج ایسا ہے دوسرا ایک گروپ ایسا ہے جو بولنے لگے گا کہ نہیں آپ نہیں بول سکتے کیونکہ یہ اینٹی نیشنل ہے اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں بہت سارے موضوعات ہیں جس پہ لکھنا چاہتے لکھ نہیں سکتے ہیں یہ بہت بیسک چیز ہے ہمیشہ ہم لوگوں سب کے ساتھ ہوتا ہے صرف صحاف صرف صحافی کے ساتھ نہیں ایک عام آدمی کے ساتھ ایکٹیوسٹ کے ساتھ ایک لائر کے ساتھ ایک جج کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے